आवगोल सिगांनि गेलेनाय जों गेलेनाय समा जाबाय उन्दै समाव जोङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बै समाव जोंनि समाव फुटबल एबा भलिबलानो गोबां गैयामोन जायनि जाहोनाव जों उन्दै समाव जुमब्रा फिथाइफोरजोंनो जों सोरनिबा बारियाव लायनानै गेलेयोमोन आरो फोथाराव ज' ज' गथ' जों ज' जालायनानै ओंखारनानै गेलेयोमोन बेबायदिनो जोङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आरो दैमायाव दुगैनोबो मोजां मोनो जेरै दैमा दैसा बान्दोआव जोङो ज' थांनानै जेरै आमाइ जुमाइ बायदिसिना गेलेयोमोन आरो दैमायाव बान्दो बायदिसिनायाव जोङो गोबां दुगैनो मोजां मोनोमोन बेबायदिनो जोङो गेलेनायनि भिथोराव जेरै उन्दै समाव हमनानैला फुटबल गेलेनाय आरो सखा खेला गेलेनाय आमाइ जुमाइ गेलेनाय आरो खारनाय बादिलायनाय आरो बिदिनो होसोलायनाय सिखाव खेला गेलेनाय बायदिसिना थाखोमालायनाय गेलेयोमोन बेबायदिनो जों गेलेनायाव जों जोंनि समाव गोबां गेलेनाय हुदा दंमोन जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बाथा खेला गेलेनाय आरो बाथा खेला गेलेनाय बैजारि गेलेनाय आरो गोबां बिदिनो जोङो जोंनि उन्दै समाव गेलेनाय हुदा दंमोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो देरनायनि एसे देरनायनि समावबो जोङो स्कुल फरायनाय समावबो जोङो भलिबल बायदिसिना क्रिकेट भलिबल आरो बेडमिन्टन गेलेयोमोन मानो होनब्ला जोङो आं एबा जों बयबो गेलेनायखौ मोजां मोनोमोन जायनि जाहोनाव जोङो दासिमबो जोंनि जोंनि हारिनि भिथोराव जोङो जोंनि समाजनि भिथोराव बर' माहारिया दासिमबो गेलेनायाव गोबां राब एबा गोसो गुदुं सुबुं होननानै जों आं सानो जेरै फुटबलानो जा भलिबलानो जा गेलेनायाव आरो आंबो गोबां मोजां मोनो जायनि जाहोनाव जोङो गावखौनो गाव देहानि थाखाय राफोद देहा खालामनो थाखाय जोङो फुटबल गेलेनाय खारनाय खेला गेलेनाय उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गेलेनायखौ मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो गावखौनो गाव उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनायखौ मोजां मोनो